बिलकुल अऽ बहुत बहुत बेर अन्धविश्वासके बारेमे एकटा मतलब अफवाह रहै छै जे अन्धविश्वास बहुत एहन चीज जे रहै छै जे सत्य रहै लेकिन हम अहाँ अन्धविश्वास बुझि लै छिए बहुत एहन अन्धविश्वास रहै छै जकरा हम हम अहाँ गाममे सत्य बुझि लै छिए एनाकि हमरासब साथे बहुत एहन वाक्या भेल अछि अऽ जेनाकि बचपनमे हमसब एगो गाछी छलै हँ भुतहा गाछी जतऽ हमसब खेलाइ लऽ जाइ छलिए लगातार आओर जखने ओतऽ पहुँचै छलिए कि एगो तेज हवाके झोँका आबै छलै जेना लागै छलै कि एतऽ कहीँ भूत प्रेत आबि गेलै हँ एना लागै छलैए फेर भोरे भोरे अगर एगो गप कही कि धिआपुतामे जब लोकसब भोरे भोरे महुआ बिछै लऽ जाइ छै तऽ बहुत तेज मतलब बहुत आदमी ओकरा कि करै छै कि ढेपासँ गोलासँ ओकरा डरबैके कोशिश करै छै आओर ई जब लगातार चारि पाँच दिन छओ दिन आठ दिन भऽ जाइ छै तऽ लोकके माइण्डमे आबऽ लगै छै कि ई कहीँ भूते तऽ नहि छै लगातार एतऽ अबै छिए एना एना हमरा साथ वाक्या होइत अछि तऽ कहीँ सचमे एतऽ भूत तऽ नहि छै बहुत एहन चीज छै अऽ हमरा घरके बगलेमे एकटा अगर गप कही कि एगो बच्चा छलै जकरा सात आठ सालके बुच्ची छलै जिनका लगातार भूत अबै छलै लोकसब कहै छलै कि भूत अबै छै हिनका आब बुझिऔ कि लगातार भूत एनाइ लेकिन जखने हम ओकरालग जाइ छलिए हुनकासँ पुछै छलिए या फेर हुनका दमसिके अगर दुइ बेर किछु कहि दी तऽ लागै छलै कि ओकर भूत उतरि गेलै हँ लेकिन जखने ओतऽसँ सब लोक हटि जाइ छलखिन तखन लागै छलै कि फेर एकरा भूत आबि गेलै हँ एहि तरहके काफी एहन वाक्या छलै बचपनमे जे कनि लेकिन धीरे धीरे जेनाहिते उम्र बढ़ैत गेलै धीरे धीरे ई सबचीज समाप्त भऽ गेलै जेना ओ ओ गाछीके भूत ओकरा देहमे लागैवला भूत प्रेतसब या फेर चाहे कोइ महुआ बिछैलए बादमे पता चलि गेलै कि डर एगो डरबैके एगो अथी छिए ओ तरीका छिए बच्चासबके डरबैके लेकिन एहन किछु एखन तऽ अन्धविश्वासके बात छै नहि बचपनमे काफी ज्यादे होइ छलै हँ धन्यवाद